हा असां जे महाराष्ट्र ज़िले में घणनि ई क़िस्मनि जा जेके रेगुलेशनस आहिनि हेल्थ सां रिलेटेड हेल्थ केयर सेक्टर में उहे चंङा ई आहिनि जेके रुलस ऐं रेगुलेशन क़ायदा ऐं क़ानून चंङी तरह सुठे नमूने सां पास न कया वया आहिनि जंहिं जे करे घणा ई ग़रीब माण्हू हुजनि पूरा सारा हुजनि मिडिल क्लास हुजनि अपर क्लास त वरी बि पंहिंजो इलाजु कंहिं प्राइवेट हॉस्पिटल में कराए सघंदो आहे पर मिडिल क्लास पीपल ऐं लोअर क्लास ग़रीब पीपल जेको आहे उहो वेचारो पंहिंजो इलाजु जेको आहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कराए न सघंदो आहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में धिका खाईंदो आहे प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाजु न कराए सघंदो आहे ऐं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जेके आहिनि उते चंङी तरह सहूलियतुं आंदियूं न वयूं आहिनि जीअं प्राइवेट हॉस्पिटल में तकिड़ियूं सहूलियतूं ॾिनियूं वेंदियूं आहिनि जीअं त घणनि ई क़िस्मनि जे लाइ रिपोटूं कराइणियूं आहिनि त माण्हू हिक हिक लाइ डॉक्टरनि सां उन्हनि जो कंसर्न हूंदो आहे ऐं कमीशन ॿधलु हूंदी आहे ऐं हेॾियूं वॾियूं वॾियूं रिपोटूं जेके कराईंदा आहिनि हू हुननि जे लाइ अफोर्डेबल न हूंदा आहिनि इन जे लाइ उन्हनि खे वॾियूं वॾियूं चार्जिस भरणियूं पवंदियूं आहिनि इन जे करे हुननि जूं जेतिरीयूं बि बीमारीयूं निकितियूं आहिनि कैंसर हार्ट ब्रेन ट्युमर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर पैरालाइज़िस इन्हनि घणनि क़िस्मनि जी जेके वॾियूं वॾियूं बीमारियूं आहिनि इन्हनि खे और कमु करण जे लाइ गवर्नमेंट खे घणनि ई क़िस्मनि जा क़ायदा क़ानून पास करणु घुरजनि जिते कोई बि ग़रीब ऐं पूरो सारो माण्हू आसानीअ सां पंहिंजो इलाज सही नमूने करे सघे ऐं थोड़न ही पैसन में करे सघे जंहिं में हुन खे गवर्नमेंट खे सुठो योगदान ॾियण घुरिजे ऐं असां जे प्राइम मिनिस्टर खे उन खे सुठो तरीक़े सां हलाइण जे लाइ उन खे मेडिकल फेसिलिटी जीअं अदर कंट्रीस में आउट ऑफ इंडिया जे कंट्रीस में फ़्री ऑफ कॉस्ट आहे तहिड़े ही नमूने इंडिया में बि असां जे मेडिकल हेल्थ रिलेटेड असां खे फ़्री ऑफ कॉस्ट मिलण खपे इन जे हिसाब सां बीमारियुनि खे तइ करण जे लाइ ऐं उन्हनि खे समझण जे लाइ ऐं उन्हनि बीमारियुनि जो इलाज जो रस्तो कढण जे लाइ डॉक्टरनि खे बि उहा इजाज़त ॾिनी वञे त हू पेशंट्स खे वापस न कनि उन्हनि खे पैसन जे करे वापस न कयो वञे ऐं उन्हनि जी बीमारीअ जो इलाज सही तरीक़े सां कयो वञे उन जे लाइ नईं नईं साइंस ऐं रिसर्च ऐं खोजनाऊं कयूं वञनु जीअं हुन बीमारियुनि जो सही तरीक़े सां इलाजु थी सघे ऐं पॉल्यूशन बि जेका घटाई वञे आदमशुमारी घटाई वञे बीमारी घटाई वञे